मुंजे हिसाब सां इंडिया जी जेकी पॉलिटिक्स आहे उहा बराबरि कोन आहे इन में हर को पंहिंजे हिसाब सां कमु कंदो आहे या त ॾोह हिक ॿिए खे पयो वेही करे टिपणी कंदो आहे टिपणी करण खां सवाइ ॿियो कोई कमु करणु महिल ॿिए खे ख़ाली पियो चवंदो आहे तू इहो कमु कर तू इहो कम कर पाण त ख़ाली पंहिंजी कुर्सी ऐं पंहिंजो फ़ाइदो पियो ॾिसंदो आहे इन करे मूंखे इहे पार्टीज़ में त सम्झ में ॻाल्हि कोन ईंदी आहे ऐं मुंहिंजे हिसाब सां असांजे इंडिया में जेको लोकशाही राज आहे उहो त ॾाढो सुठो आहे जंहिंजे करे माण्हूअ खे किथे बि अची वञी सघे थो ऐं किथो बि ॻाल्हाए सघे थो पर इन जो फ़ाइदो त उहा जाम ग़लति तरीक़े सां बि लोकशाही जो वठंदा आहिनि जंहिंजे करे माण्हू कंहिंखे परेशान बि था कनि ऐं मुंहिंजो त अॼु फैवरेट लीडर त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आहे मां अगरि मिलियो मूंखे मौको उन सां ॻाल्हाइण जो या उन खां कुझु पुछण जो त मां त हिकु सवालु हुन खां ज़रूरु पुछंदमि भई तुंहिंजी सिहत जो ऐं एॾो तूं तंदरुस्त कीअं आहे ऐं एॾो तूं फुर्त कीअं आहे